हैलो

नमस्कार नमस्कार हाँ जी हाँ हाँ वहीं से बात कर रही हूँ बताइए हाँ कितने लोगों का ऑर्डर देना है क्या बनवाना है मैडम मैडम पोहा जलेबी और अच्छा ये चीज़े भी चाहिए आपको सीक कबाव तो तीखा चाहिए अच्छा और मतलब मावाबटी और जलेबी ये स्वीट में यही ना कुछ और ऑप्शन तो नहीं है ना इनके अलावा ये दोनों ही चीज़े चाहिए और पोहा चाहिए ठीक है ना पाँच लोगों के हिसाब से चाहिए मैं देख के बता दूँगी कब चाहिए मैडम आपको कल लंच के लिए तो लंच का टाइम क्या है मैडम आपका अच्छा ठीक है तो वहाँ डिलेवरी वहीं चाहिए आप मुझे एड्रैस भेज दीजिएगा और मैं आपको भी भेज देती हूँ आपके व्हाट्सएप नंबर पर ठीक है ना

ठीक है ठीक है आप मुझे व्हाट्सएप पर एडरस भेज दीजिए हमारे पास दोनों ऑप्शन है आप कैसे भी कर सकते हैं ठीक है आप एड्रैस भेज दो तो मैं अभी आपको रेट भेज देती हूँ ठीक है